सुशिक्षीत बेरोजगार तरूण आमच्या गोंयांत भरपूर आसात तांकां सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो जाय खाजगी नोकरी करपाक कोणाचीच तयारी ना कोणाक त्रास काडपाचे ना नोकरेच्यो संदी भरपूर आसात किंवा स्वयंरोजगाराच्योय संदी भरपूर आसात आयज काल गोंयकार आमकां धंद्यानी खूब कमी दिसतात भायल्यान लोक येतात आनी गोंयांत धंदो करून भरपूर कमयतात सरकारान तांच्यो इतल्यो स्किमी आसात की ताचो वापर करून गोंयचो तरूण स्वताच्या पांयार उबो रावंक शकता पूण कोणाचीच तयारी ना प्रत्येकलो सराकारा कडेन मागता आपल्याक सरकारी नोकरी दी आनी व्हडलो पगार जाय त्रास काडनासतना हांका पगार जाय तर